हॅलो डॉक्टर डॉक्टर ही आयल्या पेशंट डॉक्टर म्हाका न्हय कालच्यान अशें लूज मॉशन जाता आनी वोमेटींगूय जालां कितें करूं काल आमकां अशी एक बर्थडे पार्टी आशिल्ली आनी थंय चड ना अशें चिप्स आनी चिकन खातालें म्हाका मातशी आसा एलर्जी चिकनाची सो डॉक्टर आतां कितें करूं काय कित्याक कंटिन्युयस लूज मॉशन जाता आनी खूब वीक बी जालां आंग सद्द्यांक हात पांय बी दुकतात ना डॉक्टर तशें कांय ना मात घेता तशें टॅबलेटी प्रेशरा खातीरूच फक्त ना ना डायबिटीज बी तशें कांय ना फक्त प्रेशर प्रॉब्लेम हाय ब्लड प्रेशर आसा डॉक्टर हय हय सद्याक कंट्रोलान आसा आतां लास्ट टायम केन्ना ब्लड टेस्ट केल्ले तेन्ना सगळो नॉर्मल आशिल्लो आतां सद्याक खाल्लें काल रातचेतल्यान आतां थीज इज द फोर्त टायम चवत्या फावटी जालां कांय ना कांयच ना सारको वीक जाला बॉडी फकत वॉटर आनी फुटी चांव लिक्वीड डायट म्हणजे कितें हातून घेवंक तातूंन आतां आं बरें डॉक्टर

ओके डॉक्टर थँक्यू डॉक्टर थँक्यू